मैने हिंदी स्कूल में सीखी थी हिंदी हमारी मातृभाषा है मैंने ये स्कूल में सीखी थी और मेरा अनुभव यही रहा है की हिंदी मेरे मेरे हिसाब से और मेरे ध्यान में हिंदी सर्वश्रेष्ठ भाषा है जो हमारी संस्कृत भाषा के बाद जिससे हम आराम से किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं चाहे वह भारत के किसी भी कोने से हो भारत नहीं अगर वो विदेश में भी कोई हिंदुस्तानी है तो वो हिंदी अगर में उसके सामने हिंदी बोलुँगा तो वो बहुत ही खुश होगा के एक हिंदुस्तानी हिन्दुस्तानी हिंदी बोल रहा है साथ में उधर भी काफी हिंदुस्तानी ढाबे वगैरह है जहां हिंदी में ही बोलते हैं हिंदी में ही खाना सर्व करते है तो हिंदी का अनुभव मेरा तो यही है के अभी तक का बह बेहतरीन अनुभव है हिंदी और हिंदी बोलना एक तरह से हमारा धरम या कर्तव्य भी कह सकते हैं हम क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है हिंदी हमारी भाषा है और यह सिर्फ़ भाषा ही नहीं ये भाषा से बढ़ कर है हमारे लिए यह हमें इसने हमें एक पहचान दिलाई है इस पूरे विश्व में इसलिए मेरा अनुभव तो हिंदी भाषा के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और हम तो शुरू से ही हिंदी बोलते आएं हैं के हिंदुस्तान में रहे हैं तो हिंदी बोलनी पड़ेगी और हिंदी सीखें हैं और हिंदी मैं तो मुझे हिंदी अंग्रेजी से ज़्यादा बढ़िया लगती है बोलने में क्योंकी इसमें एक तरह से जो इमोशन कह सकते हैं इमोसन जुड़े होते हैं अंग्रेजी में हमें बोलना इतना पसंद नहीं आता बोल सकते हैं समझ भी लेते हैं कभी कभी पर जो बात हिंदी में है वो अंग्रेजी में नहीं है मेरा तो बस यही कहना है